बेगूसरायमे बूढ़ पुरानके लिए तऽ सुविधा नहि छै नहि दवाइ दारू किछु नहि सुविधा छै ओ तऽ बेचारा नाकामे छै कोइ कामके नहि छै मोदी सरकार मोदी सरकार योजना दै छै गरीबके एको गो लाभ नहि मिलि रहलै हँ बिरधा पेन्शनो ककरो मिलै छै ककरो नहि मिलै छै हमरा खुद नहि मिलि रहलै हँ आइ चारि सालसे पाँच सालसे हँ बिरधा पेन्शन हमरा खुद नहि मिलै छै बेगूसरायमे तऽ ई हालत छै नितीश सरकार कोइ कोइ ई सबपर धिआने नहि दै छै ई सबपर कोइ धिआन नहि दै छै बुढ़हाके निसहाय गरीबके कोइ कोइ सहारा मजगूत नहि छै नहि किछु ओकरा मिलै छै नहि किछु ओकरासे होइ छै मूर्ख छै सब देहाती आदमी सब मूर्ख छै नहि जा पाबै छै नहि हो पाबै छै नहि जानि पाबै छै नहि देखै छै ओ बेचारा दवाइ बिना बूढ़ पड़ि जाइ छै दवाइ बिना भोजन बिना पानी बिना कुहरिके मरि जाइ छै रहि जाइ छै नहि ओकरा देखरेख होइ छै आओर इएहसब छै बेगूसरायके इस्थिति जे कहीँसे कोइ सुविधा नहि मिलैवला छै कि आब